नमस्कार मैडम बोलिए बोलिए क्या कहना है क्या प्रॉब्लेम है तो उसका पूरा कागज चाहिए जमीन का जैसे खेसरा खेतौनी जो सब होता है और कागज वो सब निकलवा कर हमको चाहिए और वकील का खर्च भी चाहिए अगर एक दिन का उनका एक हजार रुपये होता है एक मुकदमें का अ जिस दिन आप दायर कराइए चार पाँच हजार आपको लगेगा जो की सब सब आपका फाइल बनाना पड़ेगा आपका सब कागज सम्मिट कर के स्टामपिंग कराके मोहर करा के सब उस दिन रेडी होगा उस दिन थोड़ा पैसा आपका ज्यादा लगेगा फिर जिस दिन तारीक पड़ेगी उस दिन हजार रुपये लगेगा हाँ हाँ हाँ केस केस तो आगे बढ़ जाएगा आपके हाथ में हीं होगा आपकी किसी तहबीस मे कोई दिक्कत नहीं होगा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो आप ही के हक में होगा हाँ हाँ वकील मिल जाएगा वकील है मेरे पास तो हम हीं हैं हम हीं देखेंगे आपका केस सब मिल जाएगा आपका कागज आप लाइएगा जो जो हम बोले हैं खेसरा खेतौनी इंतिखाब सब निकलवा लीजिएगा इसके बाद आप लाइएगा आपका हो जाएगा

नहीं आप आप लेकर आएंगी तभी तो आपका साइन उईन भी तो चाहिए उस पर आपको आना पड़ेगा आपका साइन उस पर चाहिए जहाँ जहाँ पर साइन आपके लगेगा कौन करेगा आप नहीं आएंगे तो आपको साइन होना जरूरी है तभी तो पता चलेगा की आप मुकदमा किए है पहने उनके खिलाफ हाँ आपका साइन होगा नहीं नहीं एक बार में नहीं फाइनल होगा जिस दिन आप आएंगे उस दिन फिर तो केस किया जाएगा या उनके पर मुकदमा होगा जो आप क खेत हड़प रहे हैं

एक साल के अंदर हो जाना चाहिए डेढ़ साल लगेगा भाई अब काम जब घुसेगा आदमी तब टाइम तो लगेगा हाँ टाइम लगेगा लेकिन आप ही के हक में होगा ये आप मान कर चलिए टाइम थोड़ा लगेगा भाई नहीं आपको खेत आप ही को मिलेगा टाइम लगेगा न्याय न्याय होगा अन्याय नहीं होगा न्याय होगा आपके ऊपर ऐसी बात नाही है जब आपका खेत है तो आप हीं को मिलेगा ठीक है ओके नमस्ते